हाइक करण लाइ मुंहिंजो मनपसंदि जॻहि बर्फ़ीलो पहाड़ आहे छाकाणि त जॾहिं मां नंढी हुअसि त हुते मुंहिंजो हिकु सुपिनो हो त मां पहाड़ियुनि ते घुमणु वञां हिनकरे मुंहिंजो इहो सुपिनो पूरो करण लाइ मुंहिंजा घर वारा मूंखे शिमला वठी विया उते मां मुंहिंजो सुपिनो पूरो कयो मूंखे मां पंहिंजे भाउ ऐं भेण सां गॾु वियसि उते मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो मां उन्हनि सां गॾु बर्फ़ जा गोला बि ठाहिया ऐं बर्फ़ जा पुतला बि ठाहिया ऐं घणेई रादूं बि कयूं ईअं करे मुंहिंजा घर वारनि मुंहिंजो सुपिनो पूरो कयो पोइ असां सूर्यास्त खे ॾिसण बि वियासीं उतां सूर्यास्त खे ॾिसियोसीं पोइ उते जाम फ़ोटू बि खिचियोसीं ईअं तरह असां जाम मज़ो कयो